मिगी जेह्का सोआल आए दा ऐ ओह् ऐ कुसै विवाद दे रिलेटड जेह्के साढ़े एरिये च होए दा जि'यां में जम्मू ऐंड कश्मीर राज्य दी नागरिक आं जानी के भारत दी नागरिक आं ते जिस राज्य च अ'ऊं रौह्न्नी आं ओह्दा नांऽ जम्मू ऐंड कश्मीर ऐ विवाद दी गल्ल करचै तां इत्थै कोई इक विवाद ते नेईं होए दा जि'यां तुसें ई पता गै जि'यां पैह्लें अ'ऊं ऐज ए सीटिजन आफ ऐज नागरिक आफ भारत दी गल्ल करां तां भारत दा विवाद अंतर राश्ट्री लेवल उप्पर गल्ल करां तां पाकिस्तान कन्नै बाउंडरी गी लेइयै जानी मतलब कि लाइन गी लेइयै मता हा जेह्का हर दुऐ त्रीए दिन विवाद च रौंह्दा गै तुस सारे ओह्दे कन्नै रू बरू होने न ठीक ऐ फ्ही ओह्दे शा बड्डे बड्डे कारण न उन्नी सौ संताली च जिसलै साढ़ा देश अजाद होएआ हा उसलै जेह्कियां लाइनां हियां जानी के जेह्कियां बॉउंडरियां हियां ओह् डिफाइंड ते होइयां हियां पर उस तरीके कन्नै डिफाइंड नेईं हियां होइयां जिस तरीके कन्नै होनियां चाहिदियां हियां एह् इक बड़ा बड्डा कारण ऐ ओह्दे पिच्छें ठीक ऐ इ'दे शा बाद च इक होर साढ़े भारत कन्नै मिलदा जुलदा जेह्का दूआ देश ऐ नुहाड़ा नांऽ ऐ नेपाल ठीक ऐ जेह्का साढ़ा पड़ोसी देश ऐ ओह्दे कन्नै बी असें जेह्का बार्डर दा जेह्का बार्डर दी समस्या ऐ ओह् मती ऐ मती रौंह्दी ऐ रेही ऐ बड़ी बारी अस मतलब केह् आखदे विवाद च रौह्न्ने आं होर किन्नी बारी भी जेह्का मीडिया च जेह्का ऐ आपूं सारे लोक सुनदे न कि विवाद ऐ ओह् तुसें सारें गी पता ऐ भारत ते पाकिस्तान दा केह् विवाद ऐ जां भारत ते नेपाल दा बार्डर गी लेइयै केह् विवाद ऐ जां भी होर बी किश अंतर राश्ट्री लेवल अंतर राश्ट्री स्तर उप्पर मते सारे एह् नेह् देश न जिं'दे कन्नै साढ़ा विवाद ऐ और एह् चलदा गै रौंह्दा ऐ संताली थमां चलदा आवै आवै दा ऐ जिसलै साढ़े देशै दी बंड होई ही कोई एह् इक जिसी अस आखने बड़ा गै आम आम निं आखगी बड़ा गै बर्निंग इशू ऐ जिसी अंग्रेजी च आखदे न ओह्दे कशा बाद च अगर हुन अ'ऊं जिसी आखदे निं इक लोह्कली जानी के जित्थै अ'ऊं बिल्कुल जित्थै अ'ऊं रौह्न्नी आं उत्थूं दी गल्ल करां इत्थै बी बत्हेरे विवाद न मुक्ख तौरा उप्पर अगर उधमपुर दी गल्ल करां ते इत्थै इक निं सौ विवाद न कदें कुसै दी जमीन कुसै हड़पी ओड़ी ऐ निं कुसै कदें कुसै कुसै हडपी ओड़ी भी ओह् कदें ओह् मसला लेइयै पैंच दे घर जा दे कदें सरपैंच दे घर जा दे कदें इन्नी गुंजाइश होंदी चलो उं'दे मसले हल करी लैंदे ते कदें नेईं बी होंदा की जे ओह् होंदे गै इन्ने पेचीदे मसले न अच्छा भी अगर उत्थै नेईं मसला हल होंदा तां भी ओह् मसला ब्लाक लेवल तक्कर जंदा ऐ सारी मतलब कि डिस्ट्रिक लेवल तक्कर जंदा ऐ जेह्के साढ़े न्यायधीश बने दे न ओह्दे आस्तै उत्थै बी नेईं हल्ल होंदा तां भी ओह् जेह्का मसला ऐ ओह् मसला

उत्थै जंदा जिसी सुप्रिम कोर्ट आफ इंडिया आखेआ जंदा ऐ उत्थै बक्ख बक्ख रिटस न जि'यां हैवडस कार्पस ऐ मंडा ऐ मसद ऐ सर्सरी ऐ प्रोविजन ऐ अच्छा कोबरांटो ऐ एह् सब रिटस बक्ख बक्ख समस्याएं दे तैह्त न जि'यां साढ़ी समस्या स्हाबै कन्नै एह् रिटस असें गी इशू होंदे न ते भी होंदा केह् ऐ अस उत्थै जाई सकने न मिगी बड़ी प्रसन्नता होंदी ऐ जे अ'ऊं ऐसे देश च रौह्न्नी आं जित्थै शुरू शा लेइयै उच्च स्तर तक्कर असें न्यालय दी उपलब्धि ऐ जित्थै अस जाई सकने न अपनी गल्लें गी रक्खी सकने न अगर विवाद दी गल्ल करचै ते कोई बड़ी बड्डी गल्ल नेईं ऐ एह् लोकल थमां लेइयै राश्ट्र ते अंतर राश्ट्र दे स्तर तक्कर रौंह्दे गै न विवाद परोआर च बी होंदा म्हल्लै च बी होंदा इक ब्लाक च बी होंदा डिस्ट्रिक च बी होंदा ऐ ते इक राज च बी होंदा ऐ राश्ट्र लेवल उप्पर बी होंदा ऐ ते अंतर राश्ट्री लेवल उप्पर बी होंदा ऐ की जे माह्नू दी फितरत गै ऐसी ऐ जरूरी निं ऐ कि हर चीज इक दूए कन्नै मिलै जि'यां अगर अ'ऊं इक बड़ी जेही आम गै मसाल लैं अगर द'ऊं आदमियें दे बचार मिलदे न अगर जि'या द'ऊं मियां बीवी होंदे बड़ी हद्दै तक्कर उं'दे बचार मिलदे न पर बड़ी हद्द अगर चाली परसैंट मिलदे न तां पंजाह् परसैंट ऐसियां गल्लां होंदियां गै न जरूर होदियां न जिद्धर नेईं मिलदे हैन ते मेरे ख्याल च विवाद विवाद होना ओह् भमै कुसै बाउंडरी गी लेइयै होऐ जां होर कुसै चीजै ई लेइयै होना एह् ते है गै ऐ जित्थै एरियै च अ'ऊं रौह्न्नी ते इत्थै बत्हेरे विवाद होंदे अजकल कुसै जगह् गी लेइयै विवाद होआ दा कल्ल कुसै गी बाईं गी लेइयै विवाद होआ दा ते कुसै स्कूल बनी गेआ मा'राज साढ़ी जमीनां च स्कूल बनी गेआ उसी लेइयै विवाद होआ दा ऐं शिड़क बनी मा'राज सरकार ने शिड़क कड्ढी ओड़ी हालां कि लोकें ई मुआबजा जेह्का उब्भी दित्ता जंदा पर लोकें तां बी विवाद पाए दा होंदा जित्थै अ'ऊं रौह्न्नी आं उत्थै बी विवाद किन्ने दिन तक्कर चलदा रेहा अजीब लोक पैह्लें ते इमोशनली जेह्के भावुक स्तर उप्पर इन्ने जैदा अटैच होंदे चीजें कन्नै क्योंकि छुड़दे गै नेईं और अगर छुड़दे बी हैन तां भी बी बड़ी औख कन्नै छुड़दे न ते विवाद घरै शा लेइयै बाउंडरी तक्कर मते न राश्ट्री स्तर पर बी मते न ते अंतर राश्ट्री स्तर पर बी मते न